ओइ रुनु मा खालायदों जोंना मामोन माने जोंनि क'क्राझार देभेलप्त जानायखौसो रायलायनो लुगैनानै फन हरदां नोंनो आङो थु थावजेन स्किस आवनो थाफैदों

गोजान औ दा बेयावनोथ'

बै

बिदिनो दाथ' बै मारकेट बिसाल मारकेट स्टाइल मारकेट बाजार मारकेट बिसोरखौ मालाबाबो जागोन होन्नानै सानाखैमोन आंथ' दा नायदो दा मा मा जाखो आरो दा बेनि गेजेर हारसा बोरायनिया आलु परता जाहोयोना मायो

आरो गान्नाय जोमनायफ्राबो मोजां मोजां फैबायना आगोलावथ' बेबायदि गैयामोन दा फैसा थाखा बि एल टि ओरै बि टि सि बि ए सि जानानै ओरै बिराद देभेलप्त जाबायमोन आरो दा नै गोदान सरकार पाब्लिक पाब्लिफ्राबो माजाहोन जाजोबथारबायमोनथ' बि पि एफ गभार्नमेन्ट समाव आइ बि एस होनो आइ बि एस

दासे बबेनि परिबर्टन गभार्नमेन्ट फैनानैसो एसे खस्थ' जाजोबबाय माथो मानसिफ्रा

समायसायाथ' जाखाबाय

गारिफ्राबो एसे एबेलेबेल जाबाय नालाय माथो होनबावनो नायनायनोसै माथो खालामनो औ औ दे उम